मैंने एक बार फ्लिपकार्ट से मोबाईल मंगवाया था बिवो का वाई ट्वेंटी थ्री मैंने मोबाईल मंगवाते मंगवाने से पहले काफ़ी सर्च किया था सब ने मुझे बोला कि ये मोबाईल बहुत अच्छा भी मंगवा लो मैंने भी देखा था उसके जो रिव्यु थे बहुत सारे थे वो देखे थे सब ने बताया कि बहुत अच्छा है मैंने भी देखा कि मोबाईल बहुत अच्छा है अभी अभी लॉन्च हुआ है तो मैंने वो मंगवाया मंगवाने के टाइम तो थोड़े दिनों तक तो वो मोबाईल बहुत अच्छा चला पर कुछ टाइम बाद जब मैं उसको ज़्यादा यूज़ करने लगी तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था और चलना ही चलना ही बंद हो जाता था मतलब इतना गर्म होता था कि उस वो जो मोबाईल था उसको हम छुते थे तो लगता था कि नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो इसका युज़ न करें फिर कुछ समय बाद मैंने देखा कि उसकी जो बैटरी है वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती है मतलब अगर उसका यूज़ ना भी करें और ऐसे ही रखा हुआ है मोबाईल तो धीरे धीरे उसकी बैटरी पूरी खत्म हो जाती थी अपने आप ही हंड्रेड पर्सेंट चार्ज करो और दो तीन चार घंटे बाद देखो तो वो ज़ीरो हो जाता था बंद हो जाता था स्विच ऑफ हो जाता था मैं बहुत परेशान हो गई थी और कभी कहीं जाओ गलती से उस मोबाईल के साथ आया हुआ चार्जर घर पे ही भूल जाओ तो वो मोबाईल किसी और चार्जर से चार्ज ही नहीं होता था उस मोबाईल ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया था फिर एक बार मैंने देखा कि उसमें मैं फोटो क्लिक कर रही थी और फोटो क्लिक ही नहीं हो रही थी बोल रहे थे स्टोरेज वो खत्म हो गया स्टोरेज जबकि वो आठ एक सौ अट्ठाईस था फिर भी इस्टोरेज का प्रोब्लम आ रहा था उसमे वो मोबाईल बहुत हेंग मार रहा था उसने तो मुझे इतना परेशान कर दिया इतना ज़्यादा फिर एक बार मेरे हाँथ से गलती से मोबाईल नीचे गिर गया और फिर मैंने उसको दुकान में दिखाया तो वो भैया बोले इसको इसका फोल्डर चेंज करना पड़ेगा फिर मैंने बोला ठीक है कर दो तो बोलते है कि इसका फोल्डर बहुत महंगा आता है इस मोबाईल का फोल्डर बहुत महंगा आता है तो तब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई मेरे लिए वो मोबाईल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कभी मोबाईल लो तो जरा देख परख के ही लो इस मोबाईल ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया एक तो इसका कवर भी नहीं मिल पाता था मैंने इतनी सारी दुकानों में देखा मुझे कवर ही नहीं मिला उस मोबाईल का और वो मोबाईल ने मुझे इतना परेशान किया फोटो तक उसमें अच्छी नहीं आती थी उसकी कैमरा क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी इस्टोरेज भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बैटरी के मामले में तो मोबाईल बिल्कुल भी अच्छा नी है ऑटोमैटिक उसकी बैटरी खत्म हो रही थी ऐसा मतलब कम्पनी वाले अगर पैसा लेते हैं भई बीस पच्चीस हजार का मोबाईल था वो अगर कम्पनी वाला पैसा लेते है तो उसका वो सहीं करके दे ना मतलब मोबाईल भी अच्छा देना चाहिए जब कस्टमर से इतना पैसा ले रहा है तो चार्जर किसी भी चार्जर से उसने चार्ज हो जाना चाहिए ऐसा नहीं कि उसी की चार्जर से चार्ज करना है तभी चार्ज होगा ऐसा नहीं होना चाहिए और बैटरी मतलब दो चार महीने में ही उसकी बैटरी खराब हो गई ऐसा थोड़ा न होना चहिए बैटरी का इशु आया कैमरा का इशु आया चार्जर का इशु आया इतनी सारी प्रॉब्लम थी वो मोबाईल में फिर एक साल बाद तो मुझे मोबाईल ही चेंज करना पड़ा मतलब फोल्डर डलने के बाद मोबाईल अच्छे से चलता भी नहीं था बार बार हेंग मारने लग गया गर्म होने लग गया कभी भी अगर कुछ एमरजेंसी काम करो तो जहाँ का वहाँ रुक जाता था कुछ भी नहीं होता था मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं करता था मोबाईल उस मोबाईल की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई